हैलो एह् प्लम्बर होर बोल्ला दे भला ओह् में पुरमंडल दा बोल्ला ना ते दौ त्रै टुट्टियां न लीक करा दियां ते ओह् ठीक करनियां हियां ते एह् किन्ने तगर खर्चा आई जाह्ग भला एह् टैम कदूं तगर टैम लग्गग तुसेंगी एह् आना एह् पुरमंडल मेन बाजार ऐ ते मेन बाजार ऐ ते बिट्टु शाह् दी दुकान ऐ ते ओह्दे कन्नै मंदर ऐ आं दस्स बजे आई जायो ते बिट्टु शाह दी दुकान दे सामनै घर ऐ ते कन्नै हून दिक्खी लैयो समान केह् केह् आह्नना कन्नै आं ठीक करनियां टुट्टियां लीक ते होआ दा फिर ठीक ऐ ठीक ऐ